हाँ मैं दस से दस लाख के बीच में पाँच संख्या बोल सकता हूँ एक लाख एक हज़ार एक सौ दो दो लाख तीन हज़ार चार सौ दो तीन लाख आठ हज़ार आठ सौ दो चार लाख पाँच हज़ार दो सौ दो पाँच लाख दस हज़ार दो सौ तीन